ओइ आदा बे नोंस्रानि न' खाथिनि केब ड्राइभारा बेखौ आङो गुबुन जायगायाव बेरायनो लांनो नागिरदोंमोन मानसियाथ' गारिखौ मोजाङै सालायो ना माथो गुबुनफोरनिफ्राइ बेलेक बेलेकसो खोनायो आङो दा नोंनिफ्राइ न' खाथिनि मानसि जाहैबाय नालाय एसे सोंहरबाय आङो मोजां सलायोबाथ' मोजां जाबाय एनिफ्राइ बेयो गारिनि बेसेनफोरखौ बेसेसो लायोथाय बेखौ एसे मोजां मिथियोब्ला मोजां जागोन गुबनफोरखौ एसे खम लायो होन्नाय खोनादों नाथाय बेखौ एसे बारा लायो होन्नाय खोनादों आङो दा नोंथाङा एसे खोन्था हरनो हागोन नामा